हाणे समाचार ॿुधण जो त एतिरो असांखे समय न मिलंदो आहे लेकिन असां रोज़ पंहिंजे फ़ोन ते समाचार पढ़ंदा रहंदा आहियूं हाणे राजनीति में त मूंखे बिल्कुलु ई आहे कोन्ह जान जानकारी त इन करे मां हुन में त न ई ॾिसंदी आहियां लेकिन मुंहिंजे फ़ोन में मां सजो ॾींहुं न्यूज़ पढ़ंदी रहंदी आहियां की कहिड़ा कहिड़ा समाचार अचनि था छो की अक्सरु शिक्षा जे बारे में पढ़ाई जे बारे में ॾाढी शयूं अहिड़ी हुंदी जेकी असांजे लाइ कम हुंदी आहिनि असांजे लाइ एग्ज़ामनि जे लाइ पेपर जे लाइ सभिनि जे लाइ ॾाढी ज़रूरी आहिनि त असां हू ॾिसंदा ई रहंदा आहियूं खेल जे बारे में ॻील्हियूं त हाणे क्रिकेट में ॾाढो असांखे वणंदो आहे त असां ॾिसंदा रहंदा आहियूं लॻातारु की क्रिकेट में छा हले थो कहिड़ो अचनि वारो आयो नयो गेम अचनि वारो आयो छा अचनि वारो आए कॾहिं मैच थियण वारो आहे या छा स्कोर हले थो हे असां ॾिसंदा रहंदा आहियूं अपराध जे बारे में या विज्ञान जे बारे में असां न ॾिसंदा आहियूं छो की ॾाढी जानकारी त आहे हुन में लेकिन कॾहिं कॾहिं जीअं अची वेंदो आहे कुझ समाचार में त ॾिसण में वणंदो आहे की विज्ञान में देश केतिरो अॻिते वधे थो और ॻाल्हियूं मनोरंजनु जे बारे में त हो बि अक्सरु असां ॾिसंदा ई रहंदा आहियूं न्यूज़ में जीअं कपिल शर्मा शो ॾिसदा आहियूं त हुनमें हो बढ़िया बढ़िया एक्टरनि खे हीरोइननि खे सॾु कंदो रहंदो आहे जंहिंजी जीवन जे बारे में असांखे खूब कुझु पतो रहंदो आहे की हो कम कीअं कंदा आहिनि कीअं हलंदो आहे त ॾाढी जानकारी मिली वेंदी आहे तव्हांखे जॾहिं तव्हां समाचार ॾिसो तव्हांखे पतो रहंदो आहे की तव्हांजे आस पास छा हले थो त मां त मनोरंजनु में ॾिसंदी आहियां कपिल शर्मा शो और खेल जे बारे में ॾिसण मूंखे ॾाढो वणंदो आहे त मां शिक्षा जे बारे में पढ़िदी रहंदी आहिंयां रोज़ की छा छा हले थो राजनीति जे बारे में और अपराध जे बारे में मां घटि ई ॾिसंदी आहियां की तव्हांखे पतो रहंदो आहे छा छा हले थो बसि ओतिरो ई ॾाढो अॻिते न